हरिओम छा में छा में कंध में सूर कंधे में कंधे में सूर अथईं न इन में तूं मेगनेट ट्रीटमेंट सां बि ठीक थी थी सघी मालिश सां बि ठीक थी सघी सिकाई सां बि ठीक थी सघी तोखे कहिड़ी शइ पसंदि आहे उहा ॿुधाए मथे जे सूर में अगरि आहे ॾिसी सघे जो मथे जो सूर अथईं त जलेबी ऐं ॾही खां कंधे में सूर जे वास्ते तोखे माइंड जी एक्सरसाइज़ करिणी पवंदी हथ हेठि मथे करिणा पवंदे ऐं हथनि खे बिल्कुलु सिदो करे साम्हूं बिल्कुलु मथे खणी वञिणो अथईं वरी सिदो करे साम्हूं आणिणो अथईं ईअं ई यारहं दफ़ा रोज़ु हिकु टाइम ते करिणो चाहे सुबुह जो कयो चाहे शाम जो कयो

पेट में सूर रहंदो अथईं त उन जे वास्ते तोखे गैस जो जेको आहे कढण जो कमु करणु खपे ऐं इन जे वास्ते तोखे फकी तई ॿुधायां थो सौंफ जीरो ऐं मिसिरी बराबरि बराबरि मात्रा में कुटे करे पीसे करे छाणे करे रख हुन में हिकु ॿ टेबलेट पिपरमेंट जी बि मिलाए पीसे करे ऐं उहो रोज़ु हिकु चमिचो खा तुंहिंजे पेट जो जेको आहे सभु ठीक थी वेंदो इवन अगरि तोखे कब्ज़ी वब्ज़ी आहे त उहा बि ठीक थी वेंदे